इण्डियान आइडल बादि दामजुआरि रियेलिटि श'फोरखौ आं नायनाय जायो आंनि साबसिन मोजां मोननाय बाहागो लाग्राया जाबाय अरजित सिंह नोंथांनि बे दामनायखौ साबसिन खालामनायाव बिसोरहा बिहोमा दं नामा औ बिसोरो आंनि रोजाबनाय बायदि साबसिन खालामनायाव बिसोरहा गोबां बिहोमा दङ मानोना बिसोरनि माखासे खुगानि आवाज बायदि गान खननाय मेथाइ इन्स्ट्रुमेन्ट दामनाय बायदिफ्रा गोबां मोजाङै एबा रुजु एबा मिलौदो गारांजों बायदिजों बिसोर खनबाय थायो बेफोरबायदिनि थाखायनो आंनि थाखायनो बिसोरनि थाखायनो आं बायदि रोखोमै मेथाइ खनफाबाय थायो आरो बिसोरनि खननायजों आङो मोजां मोननानै बायदि बायदि रोखोमनि मेथाइ खननाय जायो बेफोरबायदिनो आङो बिसोरजों लोगोसे रियेलिटि श'फोराव बिसोर गान खनोब्ला आंबो बिसोरखौ नुनानै आं गान खननो थुलुंगा मोननाय जायो बेफोरबायदिनो आं बिसोरजों गोबां रोखोमै रियेलिटि श' खननाय मानायफोरखौ आङो नायनाय जायो बेबायदियैनो आङो बिसोरनि खननायखौ नायनानै थुलुंगा मोननानै आंबो न'फ्राव एबा बाहेराव बेरायनायफ्राव गान खननाय जायो आङो बेफोरजों लोगोसे बायदि स्कुल कलेज फांसनब्लाबो बिसोरखौनो नुनानै आं थुलुंगा मोननानै बिसोरबायदि जानो एबा गिदिर गोलाव गान खनग्रा जानो साननानै आङो खननानै लानाय जायो आङो बेफोरबायदि माखासे गोबां रोखोमनि गानफोरखौ खनो बेफोर जेरै अजित सिंहनि गान खननाय बायदि रोखोमनि जेरै माखासे एमसनेल दुखु नांथाव गान एबा बायदि बायदि रोखोमै गान खननायखौ खोनासंनाय जायो